भैया हाँ तो नमस्ते आपके यहाँ जो उपलब्ध हो जैसे फ़र्नीचर है कोई चीज है आपको हमको लेना है जैसे बेड वगैरह आडर देना है तो कैसे वो मिली मिलेगा हमको हाँ जैसे बेड है फ़र्नी और ये है चेयर वगैरह है जैसे मेज है और सोफ़ा वगैरह ये सब तख़्त वगैरह ये सब ऐसे ऑनलाइन मिलेगा कि जैसे हैण्ड टू हैण्डओवर कराओगे आप हाँ तो रेट क्या है हाँ तो आप ये आप बताएँगे के मतलब कौन कौन क्वाल्टी के आपके यहाँ है हाँ अरे हाँ वो तो वो जब देखेंगे तभी तो उसको बता पाएँगे कि कौन हमको पसंद आया है हाँ और जो है इसका जो आडर देना पड़ेगा वो कैसे देंगे हम आपको आडर अच्छा गूगल पे है कि मतलब जैसे आडर देते हैं या इसमें हमको कैस देना पहले पड़ेगा या बाद में अच्छा और जैसे आपको गूगल पे करेंगे तो आपको जैसे सामान हमको मिल जाएगा फिर तुरन्त गूगल पे करना है जैसे फ़ोनपे फ़ोनपे हाँ और उसमें जो है आप अम अलग अलग क्वाल्टी के हर चीज हर चीज है आँ हमको तो पता नहीं है हम जब देखेंगे तभी तो वो पता चलेगा आपको आप बताएँ कि कौन कौन क्वाल्टी की है आपके यहाँ

जैसे हमको मेज जैसे टेबल लेना है हमको तो टेबल हमका जैसे हमको चार बाई तीन की लेना है कितने की मिलेगी दो हजार की अच्छा उसमें प्लाई की होगी कि जैसे लकड़ी की प्लाई की अच्छा